आदा आङो बङाइगावनि ओमफ्राय आङो नोंसोरनि चिरांनि माबा बेंटलावहाय थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय आं सिगां खनसे थांखांबाय बे समाव काजोलगावनिफ्राय बेंटलसिम लामाया बेराद गाज्रियानो थांनायाव बेराद खस्थ' मोनदों ओमफ्राय बे लामाया दा सम माबोरैथाय

औ औ ओमफ्राय गारिफोराबो गासैबो लांजाजोब हायो ना ए बेखौनो माने आङो थाबाय थानाय जाया नालाय बेंटलाव ओमफ्राय आङो बे बेंटल सायद एरियाफोरनि माबाफोरखौ हायसो नोंखौ मिथियो नामा होननानै सानदोंमोन आरो बे लामाफोरखौ माने आङो बे एरियायावहाय आं गिदिंहैगौमोन नालाय बे माखासेफोरा थांजायो माखासेफ्रा थांजाया आरोना

औ औ औ औ औ औ ओमफ्राय बे जायगा जायगा हाबजायै गारि गिदिर हाबजायै लामायाव जेनेबा दस्रागारि फिसाफोर मोनोना मोना नोंसोरनिथिं फिरफिलि गारि बायदिसिना गारिफोर हाब खारोना खारा औ खारोना दसरा गारिया माबायाबा जेनेबा आंनि गारिया हाबजायाबा बेखौहाय आङो माबानानैहाय माबा जागोनना फिरफिलि फोरजोंहाय थांनानै गिदिंहैनो हागोन ना होनबालाय नोंसोरनिथिं एभैलेबोलखा ना ए माने ख'ना खनला थांथारनांगौ नालाय बेखायनो थांनो हागोनदा ना दे आङो जेब्लानाखि थांगोन होमब्ला बबेथिं लामाया माबोरै बबेथिं लामाया माबोरै बेखौ मोन्थिजोबा नालाय मा गारि मोनो मा गारि मोना बेखौहाय आङो नोंनाव फन खालामनानैहाय सोंहरबावगोन दे औ दे होनबालाय आं जैदिन थांगोन होनबा हरनोसै आं साननैसो उनावहाय थांगोन औ दे